मै वैश्णो देवी गेआ केह् आखदे उसी अस जेह्ड़ा कटरा ऐ ओह् पुज्जे कोई शाम्मी पंज बजे उप्परै दिक्खेआ इन्ना सोह्ना नजारा केह् आखदे उसी माता दी केह् आखदे उसी प्हाड़ियां उद्धरा केह् आखदे उसी हैलीकप्टर बी जा दे हे उप्परै ई पिट्ठू आह्ले जा दे हे घोड़े आह्ले जा दे हे हून जि'यां जि'यां लोकें केह् आखदे उसी जान नि होंदा इयां आपूं अपने कोई प्राब्लम ऐ जि'नें ई कोई ते ओह् केह् आखदे उसी ओह् सारे लोक जेह्ड़े ओह्दे थ्रू जा दे अस गे असें पर्चियां लेइयां पर्ची पर्ची लैने दे बाद च अस केह् आखदे उसी सबतो पैह्लै जगह आई साढ़ी बाणगंगा बाणगंगा अस न्हाते न्हाने दे बाद च अस उप्परै ई चढ़ाई शुरू करूड़ी असें रस्ते जन्दे जन्दे जन्दे जन्दे दिक्खेआ केह् आखदे उसी इन्नी सोह्नियां हट्टियां हट्टियै खिलोने खलौने खलौने आह्ली हट्टियां फोटोग्राफरै दी हट्टियां उ'नें प्रा आर्टिफिशल गै अपने तरह् दे केह् आखदे उसी फोटोग्राफ फोटो फोटो आह्ली माता दियां ओह् बनाई दियां फिर अग्गै पुज्जे ते अस पुज्जी गे चरणपादुका चरणपादुका दिक्खेआ ते उत्थै ते केह् आखदे उसी म आखदे कि उत्थै माता दे जेह्ड़े माता उप्परै गी जा दी ही ते माता दे उत्थै पैर लग्गे दे मैड़ माता ने उत्थोआं केह् आखदे उसी भैरो भैरो गी दिक्खेआ पिच्छोआं भैरो ओह्दे पिच्छे अवा दा हा फिर अस चलदे चलदे चलदे अग्गें गे अग्गै पुज्जे ते अस अद्धकवारी पुज्जी गे अद्धकवारी पुज्जने दे बाद च असें उत्थै रेस्ट कीती रैस्ट करने दे बाद च उत्थै दिक्खेआ जगह जगह जगह च डिस्पेंसरियां न डिस्पेंसरियां च केह् आखदे उसी कुतै बी कुसै बी बंदे कुतै बी लग्गी जा उत्थै इ'न्नी फैसिलिटी ऐ कि मैंटे च बंदे ही चुक्कियै डिस्पेंसरी लेआउड़दे हैल्थ इ'न्नी सोह्नी रखदे बंदे दी कि बंदे गी कोई प्राब्लम नि औंदी फिर ओह्दे बाद च असें उत्थै रैस्ट कीती उत्थै पर्ची कटाई गर्वजून जाने दी जिल्लै अस गर्वजून गे गर्वजून बैठै बैठै असें इक दिन लग्गी गेआ इक दिन दे बाद च अस जेह्ड़ा गर्वजून जेह्ड़ी अस इं'दे गर्वजून टप्पी गर्वजून चा जेह्ड़ा असें बड़ा लेटियै टप्पन पौंदा उत्थै इन्नी घट्ट जगह कि असें बिलकुल लेटी लेटियै टप्पन पौंदा फिर उद्धरा अस केह् आखदे उसी गर्वजून दा अस भवन दी तरफ चली पे चलदै चलदै अस पुज्जी गे हिमकोटी हिमकोटी दा जेह्ड़ा बड़ा मश्हूर ऐ डोसा उत्थै डोसा इ'न्ना ज्यादा बिकदा ते फिर असें उत्थैं डोसा डुसा खाद्धा रैस्ट कीती ओह्दे बाद उत्थोआं कोई भवन जेह्ड़ा हा ओह् चार पंज किलो मीटर हा फिर उद्धरा असें अग्गै शुरू करूड़ेआ अग्गै पुजदे चलदे चलदे चलदे कोई सा अस शाम्मी पंज बजे दे चले दे ते असें कोई दस बज्जी गे भवन पुजदे इन्ने चिरे भवन आरती शुरू होई गेदी ही आरती शुरू होने दे बाद च असें केह् कीती केह् आखदे उसी आरती शुरू होने दे बाद च असें मा ओह्दे ओह् उद्धर रुकी गे असें लाकर लुकर ले असें अपने केह् आखदे उसी समान समून जिन्ना बी ऐ हा असें सारा उद्धर रक्खेआ रक्खने दे बाद च असें केह् कीता कि असें केह् आखदे उसी न्हाते न्हुते न्हाने दे बाद च इ'न्ने चिर इ'न्ने चिरे जेह्ड़ी जात्तरा जेह्ड़ी बंद कीती दी उ'नें आरती दे समें ओह् उ'नें खोलूड़ी फ्हो ओह्दे बाद च अस असें दर्शन कीते दर्शन इन्ने अच्छे दर्शन होए असें वी आई पी दर्शन कीते ते दर्शन करने दे बाद च जिल्लै अस बापस आए ते बापस आइयै असें मनोकामना भवन बैठे असें खाना खुना खाद्धा उत्थै रैस्ट रुस्ट कीती रैस्ट करने दे बाद च केह् आखदे उसी अस आस्ता आस्ता आखदे लोक आखदे कि अगर वैश्णो देवी जाना होवै ते भैरो घाटी नेईं जाओ ते जात्तरा सफल गै नि होंदी ऐ महाराज ते फ्ही अस उत्थोआं आस्ता आस्ता चली पे उप्परै गी उप्पर पुज्जे केह् आखदे उसी भैरो घाटी भैरो घाटी दर्शन कीते उत्थोआं आखदे कि केह् आखदे उसी काली केह् आखदे उसी चो काला कपड़ा लेना चाहिदा कपड़ा उत्थैं बन्नी बुन्नियै केह् आखदे उसी उत्थोआं घरै आह्नना चाहिदा फ्ही अस आस्ता आस्ता आस्ता चली पे फिर अस उद्धर रैस्ट दोबारै कीती उद्धर एड्डियां एड्डियां स्क्रीनां लग्गी दियां सारी पूरी माता वैश्णो दे केह् आखदे उसी लाइव लभदा कि केह् फोटो चला दा केह् केह् होवा दा उत्थैं फिर उद्धर अस आस्ता आस्ता आस्ता बापस चली पे बापस पुजदे पुजदे अस आई गे सांझीछत्त सांझीछत्त इन्नी सोह्नी जगह ना उत्थै केह् आखदे उसी ओह् हैलीकप्टर ल जेह्ड़े साढ़े ख'ल्ला हैलीकप्टर जि'यां हून कोई वी आई पी बंदे न जि'यां जि'यां हून कोई प्राइम मिनिस्टर ऐ कोई केह् आखदे उसी चीफ मिनिस्टर ऐ कोई बड्डे बड्डे लोक होंदे उ'ने केह् करदे ओह् केह् आखदे उसी कटरे दा केह् आखदे उसी हैलीकप्टरे दा बैठदे उ'नें सांझीछत्त पजांदे सांझीछत्तै दा जेह्ड़ा भवन ऐ ओह् पंज छे किलो मीटर ऐ फ्ही लोक केह् करदे उत्थोआं केह् आखदे पैदल जन्दे भवन ई भवन जाने जि'यां अस केह् आखदे उसी फिर उत्थै पुज्जे सांझीछत्त उत्थै असें रैस्ट कीती रैस्ट करने दे बाद च अस आई गे ख'ल्लै गी ख'ल्ल फिर अस पुज्जी गे अपना अद्धकवारी अद्धकवारी दे बाद च जिल्लै अस फिर उद्धर बी असें थोह्ड़ा चिर असें दोबारा खाना खुना खाद्धा रैस्ट कीती ओह्दे बाद चली पे ख'ल्लै गी जिल्लै अस ख'ल्लै आए ख'ल्ल पुजदे पुजदे अस दोबारा अपने आई गे चरण पादुका उत्थोआं असें दकानां दिक्खियां दकानें च असें केह् आखदे उसी बच्चें बुच्चें बास्तै घरेआह्लें बास्तै खलौने ले खलौने लैने दे बाद च फिर उद्धर केह् आखदे उसी कड़े ले फिर अस ख'ल्ल पुज्जे ते अस उत्थै ढोल आह्ला खड़ोते दा हा फ्ही असें ढोल आह्ले कोल केह् आखदे उसी बैठे उत्थै डांस कीता ओह्दे कोल डांस करने दे बाद च अस आइयै अपना केह् आखदे उसी ख'ल्ल फ्ही दिक्खेआ जा ते सा जेह्ड़ा मानसर ऐ ओह् बी बड़ा अच्छा एरिया ऐ एह् इक तीर्थ स्थान ऐ इत्थै लोक दूरा दूरा औंदे मुन्नन करने गी औंदे होर बी बड़े लोक टूरिस्ट बी औंदे इत्थैं केह् आखदे उसी एह् जेह्ड़ा पराने महाभारत दे टैम दी एह्दी क्हानी ऐ केह् आखदे उसी मानसर दी मानसर जेह्ड़े लोक केह् करदे हे केह् आखदे उसी जेह्ड़ा महाभारत होएआ औल्लै केह् आखदे उसी ओह् जेह्ड़ा अर्जुन हा अर्जुन ने अर्जुन होरें जेल्लै ब केह् आखदे उसी महाभारत जित्तने दे बाद च केह् आखदे उसी जुद्ध जित्तने दे बाद च जेल्लै उद्धरै आए हे अपना राज्य सम्भालेआ हस्तिनापुर दा ओह्दे बाद च केह् आखदे उसी उ'नें अश्मेव यज्ञ कीता अश्मेव यज्ञ जेल्लै उ'नें घोड़ा छड्डेआ ते घोड़ा जेह्ड़ा बब्बरवान ने पकड़ेआ बब्बरवान ने जेल्लै घोड़ा पकड़ेआ ते उसी घोड़े ई ओह् जेह्ड़ा ओह् बब्बरवान हा ओह् नागकन्या दा पुत्तर हा ओह् केह् आखदे उसी उ'न्न उ'न्न ते ओह् फ्ही अर्जुन ने केह् कीता अर्जुन ने केह् आखदे उसी उ'न्न आखेआ जिन्न बी घोड़ा पकड़े दा उ'न्न मेरे ने लड़न पौना केह् आखदे उसी बब्बरवान जेह्ड़ा अर्जुन कन्नै लड़ेआ अर्जुन ने केह् आखदे उसी उसी अर्जुन ई बब्बरवान ने मारुड़ेआ होर ओह्दा शीश जेह्ड़ा चुक्कियै ओह् लेई गेआ गेआ उठी अपनी मां कोल मां मां ही आखेआ मां मै तेरा केह् आखदे उसी ओह् लेई आयां ते मां बड़ी र्हान परेशान होई होर बोल्ली बै तूं एह् केह् कीता एह् तूं अपने बब्बे गै मारुड़ेआ फिर उ'न्न केह् कीत्ता फ्ही उ'न्न आख आखेआ बब्बरवान ने एह् मै बड़ा बड्डा पाप करू करूड़ेआ हून में केह् करां केह् आखदे उसी फ्ही उसी कृष्ण ने ओह् दस्सेआ कि इ'यां करेआं कर एह् केह् आखदे उसी पताल लोक जा ते केह् आखदे उसी ओह् मणि लेई आ ते फिर इसी जींदा करी सकने फिर केह् कीता उ'न्न सुरुईंसर दा केह् आखदे उसी तीर मारेआ तां गै उत्थै नाम उत्थोआं सुरंग कड्डी तां उत्थै नांऽ पेई गेआ सुरुईंसर ते मानसर आइयै निकलेआ पताल लोक चा मणि लेइयै मानसर आइयै निकलेआ ते मानसर नांऽ पेई गेआ मणिसार ते मणिसार केह् आखदे उसी मणिसार उप्परा गै नांऽ पेई गेआ मानसर फिर इत्थै नागें दी दो जगह न दो त्रै जगह् नाग अपने आप नाग बने दे इत्थैं इक आपशंभु मंदर बी ऐ मंदर इ'न्ना सोह्ना मंदर न इन्ने अच्छे अच्छे चार चबक्खै प्हाड़ी प्हाडियें कन्नै घिरे दा एह् मानसर एह्दे च केह् आखदे उसी जगह जगह मंदर न